अस अपने इत्थैं हिंदुस्तान च तेहार मनाने हिन्दू अपने तेहार मनांदे मुस्लमान अपने मनाने पर अस रली मिलियै मनानें जियां क्रिसचन मनांदे पर सारे इक दुए कन्नै सैलिब्रेट करने कि हिन्दुयें क्रिसचनैं बी जाना मुस्लमानैं बी जाना मुस्लमानैं साढ़ै बी औना क्रिसचनैं साढ़ै बी औना सारे अस तेहार जेह्ड़े किट्ठे होइयै मनाने पैह्लै आई गेआ लोह्ड़ी ते लोह्ड़ी गी तरचोली बगैरा बनाने हरन शरन चाढ़दे साढ़ै हरन बगैरा चढ़ांदे बच्चे मंगने जंदे लोह्ड़ी ते फिर आई गेई दिवाली ओह् आई गेई दिवाली ते दिवाली गी मठाइयां मठूइयां बनाने होली आई ते होली गी रंग रुंग बनाने ते इक दुए रंग लान्ने सारे फिर नवरात्रे आई गे ते नवरात्रे अस जेह्ड़े रक्खने आं सारे शरधा कन्नै रखदे बच्चें हा लेइयै बुड्ढे तक रखदे नवरात्रे फिर कंजक पूजन करदे हलवा बगैरा बनांदे कंजकां पूजन होन्दियां कोई अश्टमी गी पूजी ओड़दा कोई नौमीं गी पूजदा ते मुस्लमान जेह्ड़े होंदे अपनी ईद मनांदे बड़े हर्श ओ उल्लास कन्नै ओह् रोजे रखदे बच्चें हा लेइयै बुड्ढे तक उंदै बी रोज्जे रक्खने उ'नें ते पूरी फ्ही जिसलै ईद मनांदे ते ईद गी जेह्ड़े सारे साढ़े बी उंदै जाना होर उनें असेंगी मठाई देनियां न मिली बंडियै ईद करनी ऐ ते क्रिसचनें दा बेचारें दा ओह् तेहार आंदा इक पंजी दिसंबर गी ओह् क्रिसमस दे ते ओह् मनांदे ते अस बी उंदै जन्नें मठाइयां मठाईयां खन्ने असेंगी ओह् खलांदे ओह् साढ़ै औंदे जंदे समझो आपूं बिच्चें मिली मुलियै शैल बाकी फ्ही आई गे हून जि'यां पंदरा अगस्त होई गेई छब्बी जनवरी होई गेई एह् बी अस रली मिलियै मनाने चौदां नवंबर होई गेई दशैह्रा होई गेआ छठ बरत होई गेआ छठ पूजा होई गेई सूरज दी पूजा बी करदे हिंदुस्तान च होर नदियें गी बी पूजदे गंगा माता बोलदे कोई सरस्वती होई कोई जमुना होई गेई नदियें दी पूजा बी करदे साढ़े हिंदुस्तान च गौ दी पूजा बी करदे गौ गी गौ माता बोलदे साढ़ै